हेलो जी कौन हाँ हेलो कौन बोल रहा है हेलो जी बता जी जी सर भोपाल मोबाइल पैराडा पैराडाइस से बात कर रहा हूँ जी बताएं जी जी कौन सा फ़ोन चाहिए आपको सर ठीक है वीवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ाइव जी तो सर वीवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ाइव जी आप को सर आपको कौन से कलर में चाहिए ब्लू कलर में चाहिए तो आपको पड़ेगा सारे साढ़े इकत्तीस हज़ार रुपये का फ़ोन पड़ेगा हेलो साढ़े इकत्तीस हज़ार का फ़ोन पड़ेगा आठ जी बी रैम आठ जी बी रैम और एक सौ एक सौ अट्ठाईस जी बी रोम अवेलेबल है बस यही मॉडल अवेलेबल है हमारे पास हाँ इसके मेंन कैमरा के बात करूँ तो पचास मेगापिक्सल का कैमरा है बैक कैमरा ठीक है फ्रंट कैमरा फ्रंट कैमरा है पाँच मेगापिक्सल

हाँ सर ये पाँच मेगापिक्सल आप जी हाँ बताएं सर इसकी बैटरी बैकअप एक मिनट बता देता हूँ इसका बैटरी बैकअप है सर छियालीस सौ एम एच बैटरी है इसकी जो लगभग एक दिन तो चल ही जाएगी सर इसका प्रोसेसर है ए एम डी प्रोसेसर का फ़ोन है ये फ़ाइव जी फ़ोन है

सर इसका डिस्प्ले का साइज़ की बात की जाए तो सर डिस्प्ले का साइज़ आपको मिल जाएगा सिक्स पॉइंट थ्री के अराउंड सिक्स पॉइंट थ्री इंचेज़ के अराउंड बॉक्स में आपको फ़ोन तो मिलेगा ही उसके साथ साथ आपको चार्जर मिलेगा एडेप्टर मिलेगा केबल मिलेगी यू एस बी केबल मिलेगी और उसके साथ तीन एडेप्टर मिलेगा एक मोबाइल बैक कवर मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिलेगा जी जी जी नहीं नहीं सर ये तो कंपनी से आया है फ़ोन तो एडेप्टर तो आपको मिलेगा ही आप कभी भी आ जाइए सर दुकान पर ओपन ही रहती हैं संडे को छोड़ कर छः बजे तक ओपन रहती है दस बजे तक खुल जाती है दुकान आप आ जाएगा जी जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल जी ठीक है